हमारे स्कूल में कई एक्स्ट्रा एरिक्युलर एक्टिविटी होती है बहुत सारे प्रतियोगिता भी होती है और गेम्स भी होते हैं जिनमें हमें खेलने के लिए इनवाइट किया जाता है जिनमें हम पार्टिसिपेट भी करते हैं और जब हम जीत जाते हैं तो उसमें पुरस्कार दिया जाता है जो बच्चा पहला दूसरा या तीसरा स्थान लाता है उसे सम्मान के साथ पूरे विद्यालयों के सामने पुरस्कारित किया जाता है मेडल दिया जाता है और इसमें पार्टिसिपेट भी बहुत करते हैं सब स्कूल की तो बात ही अलग है वहाँ काफ़ी बच्चे हमेशा उत्साह में रहते हैं डांस में पार्टिसिपेट करना हो या गेम में पार्टिसिपेट करना हो या लैक्चर में पार्टिसिपेट करना हो वहाँ के हर सभी के लिए पार्टिसिपेट एसियन ज़्यादा रहते हैं